जी मैम बोलिए

अच्छा सात लोग हैं

हाँ मैम घर आ भी सकते हैं आप चाहो तो मतलब वो अलग अलग भी हो सकता है सब और एक सा एक साथ भी हो सकता है अगर आप सिर्फ़ गाड़ी करेंगे मैम तो आप को गाड़ी का तीन दिन तक का बुक मिनिमम सोलह से सत्रह हज़ार रुपये लग सकता है मैम हाँ मैम जी फिर उसके बाद आप जो होटल करेंगे तो मैम वहाँ का रेंट अलग होगा क़रीबन तीन दिन का आप को तीन से चार हज़ार रुपये किराया उसका रेंट रेंट हो जाएगा रूमों का और आप का खाने पीने का जो लगेगा दिन का मदलब तीन दिन के हिसाब से आप को यही चार से पाँच हज़ार रुपये का खाने पीने का आप का वो हो जाएगा

हाँ मैम अलग अलग भी होता है कुछ मतलब ऐसा पचीस हज़ार के समथिंग भी है बीस हज़ार के समथिंग भी है सब अलग अलग है गाड़ी के हिसाब से भी मैम और मतलब आप के साथ मतलब कोई एक गाड वग़ैरह ऐसे घुमवाने के लिए ना उसके हिसाब से अलग यही चीज़ है मैम

हाँ ओके मैम जी जी मैम आप बता देना गाड़ी आप को रिसीव करने भी आएगी मतलब लेने भी आएगी और छोड़ने भी जाएगी जहाँ से आप को लेंगे वहीं पर छोड़ कर ऐसा हो जाएगा हाँ मैम वो आप बस ब लेकिन आप बता देना कि अब मतलब आप लोगों का कहाँ पर है कनफौम जाना है तो मैं उस हिसाब से आप को बता दूँगा सब ओके मैम भेज दीजिए आप ओके थैंक यू